हून अस गल्ल करना चाह्ने आं जम्मू कश्मीर दे हस्पिटल दे बारे बिच्च जां क्लिनिक दे बारे बिच्च जां कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर होईये नर्सिंग रूम होईये इंदे बारे च जेह्ड़े इत्थें जेह्ड़े लोग न जेह्ड़े सीटी गी शड्डिये जेह्के बाकि ग्रांऽ ग्रांऽ दूर दराज़ दे लोग आंदे ऐं इत्थें हस्पताल जां नर्सिंग होम उंदा ते डाक्टरें दा तालमेल बराबर नी बौंह्दा ऐ कि के जेह्ड़े डाक्टर न पढ़े लिखे दे न ते उनेंगी डोगरी नेंई आंदी ऐ क्यों की नी आंदी क्योंकि उंदे घर आह्लें उनें इन्ना प्रमोट डोगरी नेंई कीता जेह्ड़ी जेह्ड़ा सारें कोला बड्डा ड्राबैक ऐ ते लोग केह् करदे जेह्ड़े ग्राईं लोग न डोगरी गै आंदी ओह् हिन्दी बिच्च इन्ना समझाई नी सकदे जां अंग्रेजी दे कुसे कुसे गी गै आंदी होंदी ओह् बी टुट्टी फुट्टी दी मतलव पूरी अंग्रेजी ओह् बी नी बोली सकदे भाई़ाक्टर जेह्ड़े उनैं पढ़ाई ओह्दे बिच्च कीती दी होंदी ते ओह् उंदे ओह् समझने गी थोह्ड़ा फर्क पौंदा जियां साढ़े ग्राईं लोग आंदे कि मिगी चारे पीड़ होआ दी आखदे चारे पीड़ उनेंगी समझ गै नी आंदी डोक्टरें गी चारे पीड़ उंदा केह् मतलव ऐ ओह् शातियै पीड़ आक्खा दे जां थल्ले ढीडे पीड़ आक्खा दे ओह् समझी गै नी पांदे किश लोग आखदे ग्राएं दे आईयै उत्थें कि मिगी घवराह्ट होआ दी ओह् समझी गै नी पांदे कि घवराह्ट बर्ड़ घवराह्ट केह् होई उनें ते उऐ पता कि इंजाइटी होआ दी ओह् जिसलै तक उनेंगी पता नी लग्ग ते ओह् कियां करगे ट्रीट कुसे गी कियां अपना ट्रीटमैंट देगे ओह् ते साढ़ा गल्त होईया नी कम्म जेह्ड़े में आक्खना कि जिन्ने बी डिपार्टमैं साढ़ा हास्पिटल मैकमा होईया जां अग्गे पिच्छे जिन्ने बी एरियै न बहां पर इक बंदा लोड़दा जेह्ड़ा डोगरी बिच्च उनें लोकें गी समझाई सकै ते ओह् लोकें दी गल्ल अपने अग्गे समझाई सकन कि एह् आक्खा दा ते इसी इयां होआ दा व लेकिन एह् सारियां चीजां साढ़े इत्थें नेंई हैन अपने गल्ल करचै हस्पिटल दे फैस्लिटिस दे बारे बिच्च साढ़े जे ऐंड़ के बिच्च हस्पिटल दी फैस्लिटी इन्नी अच्छी नेई ऐ इसलै ओह् की नी ऐ पैह्लें ते इत्थें जी ऐम सी हर इक डिस्टिक बिच्च होना चाही दा जेह्ड़ा नेंई हा ते हून थ्होए न ते जेह्ड़े हाली बना दे हाली बने दे नी हैन कामज़ाव नेंई होए दे हैन इक जम्मू जी ऐम सी ऐ जित्थें अज्ज कम्म चला दा पर ओह्दे पर बी इन्ना बर्क लोड ऐ कि इन्ना कम्म थोह्ड़ी सांभाी सकदे

पर एह् कोह्दी गल्ती ऐ साढ़े लोकें दी कि इक ते उनैं पैह्लें डोगरी प्रमोट नी कीती क्योंकि उनें लोकें गी डोगरी आंदी नी ऐ डाकेटरें गी ओह् केह् समझन गे कि इक पेशैंट पर किन्ना टाईम लाई सकदे ठीक ऐ नी बाकी पेशैंट बी दिक्खने जेह्ड़ा आए दा ओह् ते अपने मने कन्नै थोह्ड़ी आए दा ओह् ते अपने आप दा इलाज करानें गी आए दा व लेकिन एह् बड़ी गल्त चीजां न और उप्परा दा दिक्खेआ जा साढ़े हास्पिटल दी फैस्लिटी दे बारे बिच्च बाकी निक्की निक्की जगा तुस ग्राएं ग्राएं जाह्गे डिस्पैंसरी होंदी इक जां थोआड़ा बड्डा ग्रांऽ होगा ते इक कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर होंदा ठीक ऐ जिसी अस सी ऐस ई आक्खने होने उत्थोें बी लेकिन इन्ना अज्ज दै टाईप पर फोक्स नेंई ऐ आप कहीं पे बी जाओ जित्थें मर्जी जाओ कुसे दा ऐक्सरे नी होना कुसेंई निक्की निक्की इक कोई बखारे आह्ली टिक्की नी थ्होंदी किस गल्ला खोल्ले दे ओह् तुस मिगी सनाओ किस गल्ला खोले दे अगर तुस इक बंदे दा बखार नी ठीक करी सकदे ते तुसें केह्करना ऐक्सरे नेंई इंदे कोल सिटीस्कैन नेंई इंदे कोल इनें कोेह् करना अज्ज दे टाईम पर कोई बमार होई जा ते उसी एह् रैफर करी ओड़दे रैफर दा केह् फायदा अगर उस बंदे दी उत्थे घैंटा पुज्जने गी दो घैटा पुज्जने गी लग्गी जाना हायर सैंटर बिच्च उने ते बचैरे अपनी जान देई ओड़नी जान ते चली उस ओह्दी इक जान दे पिच्छें किन्नी फैमली खज्जल होनी ओह् बी दिक्खो नी तुस व लेकिन एह् साढ़ी गौरमैंट गी सोचना चाही दा एह् साढ़ा कम्मा उनेंगी अग्गैं अस्टैवलिश करना चाही दा कि लोकें गी थोह्ड़ी स्हूलियत मिलै ते जेह्ड़े लोग न हून साढ़े बैंन्टिलेटर दी गै गल्ल करने आं साढ़े उधमपुर बी बैन्टीलेटर नेंई ऐ इस बेल्ले इंदी मशीन महीनें दा दस दिन खराब गै रौंह्दी सिटिस्कैन दी बैन्टीलेटर आस्तै भेजदे बंदे गी जम्मू जम्मू पुजनें गी उधमपुरा दा घैंटा लगदा पूरा ठीक ऐ ते इक घैंटे बिच्च बंदे गी किश बी होई सकदा बैंटिलेटर इक मेन चीज़ ऐ जेह्दे उप्पर बंदे गी पंजे मिन्दे उप्पर पाना पौंदा ताकि ओह्दी जान बची सकै एह् अगर पंदरां पंगरां मिन्ट जां पैह्लैं रैफर करनें गी लाउड़ना अद्धे दा घैंटा रैफर करनें गी लाई ओड़ना फ्ही इक डेड़ घैंटा उसी पुज्जनें गी लग्गी जाना पैह्लैं उनैं पकड़ना ओह्दी पूरी इंबैस्टिगेशन करनी दो घैंटे ते इयां गै निकली जाने इन्नै चिरे चबंदे दी जान चली जानी केह् फायदा उस चीज़ दा अगर एह् चीजां होईयै बी एह् अगर कम्म नेंई करी सकदे ते कोई फायदा नी ऐ में ते आखना एह् सारें कोला दा बेकार ऐ इस मामले बिच्च गौरमैंट गी थोह्ड़ा ध्यान देना चाही दा साढ़े नर्सिंग होम जेह्ड़े हैन उत्थें ते लुट्ट मारी पेई दी क्योंकि ते गौरमैंट नर्सिंग होम कोई नी है सारे प्राईवेट न जेहाड़ा कम्म उनें दसें ज्हारें करना चाही दा ओह् लक्ख रपे दे थल्लै गल्ल नी करदे गरीब बंदा कुत्थें जा सरकार नै बड़ी शैल स्कीम चलाई आयूशमान कार्ड़ केह् फायदा उस आयूशमान कार्ड़ दा प्राईवेट सैंटर ओह् बी नी चलदे गरीब बंदै कुत्थां दा पैसा खर्चना इस मामले च अस इयै आक्खना चाह्ने कि बंदे गी थोह्ड़ा ध्यान देना चाही दा अपनी जिन्दगी उप्पर बी ते कन्नै गौरमैंट गी बी ध्यान देना चाही दा जेह्ड़ी मेन स्हूलियतां हैन एह् ते स्हेई होनियां चाही दियां घट्ट कोला घट्ट मेन स्हूलतां जियां पानी दियां होईयां हैल्थ दियां होई दियां एह् स्हेई होंगन तां साढ़ा जम्मू कश्मीर अग्गैं बदग इयां कियां बदना